तकनीकी कठिनाई त घणे ई आहिनि जीअं नैटवर्क प्रॉब्लम आहे नैटवर्क पहिरीं ॻाल्हि त इंडिया में एतिरो सक्सेस अञा थियो कोन्हे जीअं ॿाहिरि कंहिं बि थिए जेॾीमहिल फॉर्म भरण जो टाइम ईंदो आहे त ओॾीमहिल हमेशह नैट सर्वर डाउन थी वेंदो आ्हे त विचारा ॿारनि जो फॉर्म बि कान भरी सघंदो आहे या पढ़ाईअ वक़्त बि नैट हली वञे त कुझु पंहिंजो टॉपिक हू पढ़ी कोन सघंदा आहिनि ऐं ॿियों नैटवर्किंग जी जेका आहे उहा सरल भाषा में त आहे कोन इन करे जेके वॾा वॾी उमिरि जा माण्हू आहिनि या भले यंग जनरेशन बि उन्हनि खे बि एतिरो अञा एतिरो नॉलेज कोन त उन जो यूज़ कीअं कजे कंहिंखे जीअं पैसा कढणा आहिनि अॼु जनधन योजना में सरकार पैसा मोकिले रही आहे पर हू पंहिंजा पैसा पाण त ऐं ऑटोमैटिक कॾहिं बि कोन था सघनि उन्हनि खे न इंटरनेट वारे या ई मित्र वारे वटि वञणो पवंदो आहे ऐं उन्हनि खे चवणो पवंदो आहे त असांखे उन मां ॿ पैसा कढी करे ए टी एम मां कढी करे असांखे ॾियो हज़ार या पंद्रहं सौ बि जीअं वठंदा आहिनि त हुते उन्हनि खे वीह खां पंजवीह रुपियनि ताईं पेमेंट बि करिणो ई पवंदो आहे ऐं जेको इंटरनेट जी सभ खां वॾी हिकु मुश्किल ॻाल्हि आहे त हिंदीअ में त आहे ई कोन सॼो इंग्लिश में आहे और इंग्लिश कंहिंखे अहिड़ी हो अचे कोन परफेक्ट त हिन करे हमेशह दिक़त ई रहंदी आहे इन जो समस्या जो समाधान ईअं कोशिश कंदी आहियां मां बि जेतिरो थी सघे त उन्हनि खे मदद करण में जंहिंखे कंहिंखे पैसा कढण में या कंहिंखे फॉर्म अपलोड करण में या फ़ोटो मथे अपलोड करण में काफ़ी मदद कंदी आहे या ट्रांसलेशन करण में उन्हनि में मदद कंदी आहियां